گذشتہ چند برسوں میں تفریح کے طریقے نہایت تیزی سے بدلے ہیں اور یہ تبدیلی ٹیکنالوجی کے ترقی سے جڑی ہوئی ہیں پہلے زمانہ میں لوگ زیادہ تر سماجی انداز میں تفریح کرتے تھے جیسا کہ میلوں شادیوں یا تہواروں پر اکٹھا ہو کر گانا بجانا رقص کرنا کہانیاں سننا اور سنانا لوک گیت گانا کھیل کود اور آج تماشائی کھیل کود سے بی ٹی رس کش وغیرہ پھر ریڈیو آیا جس نے آواز کو دیر دور تک پہنچایا لوگ گھر بیٹھیں خبریں ڈرامیں اور موسیقی سننے لگے یہ بڑی تبدیلی تھی کیونکہ اب تفریح زیادہ نجی اور ذاتی ہو گئی ہے پھر ٹی وی آیا جس نے تصویری دنیا کھول دی اب لوگ نہ صرف سننے لگے بلکہ دیکھنے بھی لگے اس کا اثر یہ ہوا کہ تفریح مزید بیٹھے بیٹھے اسکرین کے ذریعہ ہونے لگی